دہلی میں تفریحی لحاظ سے بہت سارے لوگوں کو مواقع ملتے ہیں بہت سارے لوگ اس میں مصروف رہتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں اور بہت کچھ حاصل کرتے ہیں جو باہر سے سیاح آتے ہیں بیرونی ممالک سے وہ ان کو دہلی کے تمام علاقوں میں جیسے جامع مسجد پرانا قلعہ لال قلعہ انڈیا گیٹ اور ہمایوں کا مقبرہ اور دیگر اس طرح کی عمارتیں ہیں جن میں وہ گائیڈ کی حیثیت سے کام کرتے ہیں ان کو یہاں کی معلومات سے روشناس کراتے ہیں کب بنی کس کس نے بنوائیں کتنا ٹائم لگا کیا کیا خصوصیات تھیں یہ سب چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں اور اس کے جس کے ذریعے وہ لوگ اپنی زندگی بسر کا شرف حاصل کرتے ہیں اور لوگ آتے ہیں تو وہ گھومتے بھی ہیں خود بھی ان کو گھومنے کا موقع ملتا ہے اور دوسرے وہ لوگوں کو معلومات پہنچاتے ہیں ایک چھوٹا سا بزنس بھی ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صنعت کے طور پہ بزنس کے طور پہ یہ میوزیم ہیں جو عوام کے لیے مفید ہیں فائدے مند ہیں اس طرح کبھی کبھی جو ٹورسٹ آتے ہیں سیاح باہر سے آتے ہیں بیرونی سیاح تو وہ جیسے اب موسم برسات چل رہا ہے ہیلس ایریا میں جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا پاتے جیسے کشمیر ہے کشمیر میں سری نگر دیکھنے لائق منظر ہوتا ہے علامہ اقبال نے کہا ہے اگر جنت کہیں ہوتی زمیں پر یہیں ہوتی یہیں ہوتی زمیں پر تو وہاں کی جو نظارہ ہے وہاں کا جو پرکیف منظر ہے وہ انسان کو اپنی جانب راغب کرتا ہے انسان کا دل چاہتا ہے کہ بس یہیں رہیں جائیں نا اس طرح ہماچل پردیش ہے اوٹی منالی اتر پردیش ہے رشی کیش نینیتال تو ان سب میں انسان جانا چاہتا ہے لیکن برسات میں حائل دشواریاں میں ان کے آڑے آتی ہیں حائل ہوتی ہیں کیوںکہ جب بارش ہوتی ہے تو چٹانیں کھسکنے کا خطرہ رہتا ہے اور بارشوں کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں تو اس لیے لوگ دہلی تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں تو اس میں بہت سارے مشکلات بھی ہیں اور بہت سارے صنعت کے مواقع بھی دستیاب ہیں